हा मां योगा ग्रुप में सां ग्रुप सां गॾु वेंदी आहियां मां अठनि सालनि खां वठी योगा कंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं मूंखे इलाही जाम माना तज़ुर्बो बि ॾाढो सुठो आहे मां हिकदमि एक्टिव एक्टिव रहंदी आहियां स्वस्थ रहंदी आहियां मूंखे योगा करण ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां हिकदमि फ़ुर्त रहंदी आहियां पर जॾहिं घर में छुटी मिलंदी आहे त योगा कंदी न आहे सुस्तु थी वेंदी आहियां टाइम ते उथां ई ना चवां छॾ हाणे मां पहिरें घर जा कम कया हीअ कयां हूअ कयां पोइ थी योगा कयां उन सुस्ती में मां पंहिंजो योगा करण छॾे ॾींदी हुअसि छुटीअ ॾींहं त मां योगा कंदी ई न हुअसि बाक़ी मां ग्रुप में वञां त सुठे नमूने ख़ुशी ख़ुशी मां योगा कंदी हुअसि सभिनि साहेड़ियुनि सां मिलंदी हुअसि साण ठाठ पूरा कंदा हअसि हिक ॿिए सां एक्सप्लेन कंदासीं हीअ ॾाढो सुठो लॻंदो हुहो वणंदो हुयो ईअं लॻंदो हुयो त असांजो रोज़ योगा हुजे छुटी हुजे ई न छुटी हुजे माना सुस्ती थी थी वञे